हमारे भोपाल में वैसे तो कई पारंपरिक व्यंजन बनते हैं क्योंकि भोपाल में ऐसा कोई नहीं कि कोई एक धर्म जाति के लोग रहते हो यहाँ पर हर धर्म जाति और समुदाय के लोग निवास करते हैं तो सबकी अलग अलग पारंपरिक भोजन सामग्री है जैसे कि हम यदि इस्लाम धर्म की बात करें तो उनके यहाँ शादियों के समय सीक कबाब और अलग अलग बिरयानी और चिकन वगैरह बनाके खाया जाता है उनके यहाँ अंडे का प्रयोग किया जाता है और हमारे जैसे हिन्दू धर्म की बात की जाये तो मुख्य रूप से तो हमारे यहाँ दाल बाटी का ज़्यादा प्रचलन है और बेसन के गट्टे बनाए जाते है और खरैयाँ बनाई जाती हैं कढ़ी बनाई जाती है हमारे यहाँ शादी के सीज़न पे जैसे मंडप होता है तो मुख्य द्वार पे कढ़ी और चावल का प्रचलन है और दाल बाटी चूरमा तो हमारे यहाँ का पारंपरिक खाना है और कई सारे ऐसे व्यंजन हैं जो हमारे यहाँ के पारंपरिक हैं